आं नोंथांनि रेस्थुरेन्टआव थांनो सानदोंमोन नोंथांनि रेस्थुरेन्टआव जाग्राफोरा माबायदियै होयो बेसेनफोरखौ बुंहरनो हागोन नामा आरो जिरायग्रा मासिफोरा माबादि गंबेसे एबेलेबेल दं खोन्थाहरनो हागोन नामा पारकिं दंना गैया आरो माला बन्द' जायो जाया बेफोरखौ नोंथाङा दितेलच आव खिन्थाहरनो हागौमोन नामा